हमारे यहाँ पर बड़े बड़े स्ट्रीम विश्वविद्यालय और कॉलेजों जहाँ पर महिला और ग्रामीण लोगों को भी अवसर मिलते हैं इस विद्यालय में जो ये स्ट्रीम हैं इसका मतलब होता है विज्ञान इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी और गणित यह उन विषयों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो अध्ययन के इन चार विषयों के बारे में पढाई करता है टेस्ट माई टेस्ट माई पाठ्यक्रम बहुत ही एक अच्छा विषय भी होता है एवं इनके कॉलेज में पढ़ाई करना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है एवं इनकी डिग्री लेकर काफी हद तक लोगबाग़ आगे जा सकते हैं इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए भी अवसर होते हैं उन्हें भी इसमें काफी भूमिका रहती है एवं वो भी इस क्षेत्र में जाकर काफी आगे बढ़ सकते हैं